हैलो नमस्ते महाराज मै अस बेकरी आह्ले आं बोला दे अच्छा कदूं लोड़दा किन्ने तगर अच्छा पंज छे सौ रपेऽ दा ठीक ऐ वैज चाहिदा नान वैज अच्छा ठीक ऐ खरी ते अज्ज शामी लेई जाना किन्ने बजे आह्गेओ तुस ठीक ऐ ओके